छा इहा ग्राहक शेवा आहे मां तव्हां सां कुझु अर्ज़ करणु चाहियां थो त मुंहिंजी लैंडलाइन जो जेको बिल ईंदो आहे उहो मां टाइम सां सभु भरे छॾींदो आहियां पर थी सघे त कॾहिं मां न भरे सघां लेट भरियां त मूंखे उन जा चार्जिस बि लॻंदा आहिनि त मां चाहियां थो त तव्हां मूंखे ऑटोपे जी सुविधा ॾई सघंदा त मुंहिंजे लाइ घणी आसानी थींदी जीअं ई ऑटोपे जो मिलंदो मूंखे ऑप्शन क्लीअर थियलु त मां मुंहिंजा पैसा बिल जा चुकाए सघंदसि जीअं ई बिल ठहंदो उनजे ॿिए ई ॾींहुं तव्हांजा पैसा तव्हांखे कटजी वेंदा वेंदा मुंहिंजे अकाउंट मां कटजी वेंदा ऐं तव्हांखे मिली वेंदा इन ते तव्हांजो इहो कॾहिं अमल थींदो इहो मूंखे ॿुधाइजो